मां तव्हां जे कपिड़नि जे आडर जेका मूं ऑनलाइन कयो हो उन सां ॾाढो ख़ुशि आहियां छाकाणि मूंखे टाईम ते उहे कपिड़ा पहुची विया ऐं मां इन लाइ तव्हांजी शुक्रगुज़ारु आहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻो त टाईम ते मूंखे डिलेवरी पहुची वई